आं गेलेमु हिसाबै जोलुरखौनो मोजां मोनो आरो आं गामियाव लोगोफोरजों जोलुरखौ गेलेयो आरो गामिनि फोथाराव जों गामिनि लोगोफोरजों ज जयै गेलेयो आरो बे जायगायानो जाबाय आंनि गामिया जायैबाय कासिकत्रा आं कासिकत्रा गोजौसिन फरायसालिनि फोथाराव आंनि लोगोफोरजों उन्दै बैसोनिफ्रायनो गेलेबाय थादों जेनबा जेरै गामियारि बादायलायनाय दाबसे जायगानि गुबुन दाबसेयाव थांनानै गेलेहैनाय बेफोरबादि जों गेलेयोमोन आरो फरायसालिनि बादायलायनायफोराव जों बाहागो लायोमोन आरो आं लोगोफोरजों बेलासि समाव गेलेबाय थायोमोन फरायसा समाव जों स्कुलनि जानानै गुबुन स्कुलजों जों गेलेहैयोमोन आरो डिस्ट्रिक माबायाव जों इस्कुलनि जानानै गेलेयो आरो आरो जों मोजाङै देरहायोमोन आंनि फरायसालिया आरो आंनि लोगोफोरा गेलेनानै सानै साथामसोआ स्टेट लेबेलाव गेलेनोबो खाबु मोनदों आरो जेरै आंनि लोगोफोरा आंनि जायगायाव गेलेयो आर दासिमबो जों गेलेलायो आर पुटबल जों मोजां मोनो बे पुटबल खौ गेलेयोब्ला जों जोंनि सेलेलथनि माबाफ्रा देहाया थिगैनो थायो बेनिखायनो जों गेलेयो आरो आं लोगोफोरजों सम सम गेलेयोमोन आरो आं आंनि साबसिन मोजां मोन्नाय खेलायानो जाबाय जोलुर बे जोलुरखौनो आं साबसिन मोनो आरो सुबुं माहारिफ्रा बांसिनै जोंनि जायगायाव जोलुरखौनो साबसिन मोनो आरो जों दासिमबो जों जों गामियाव गथ'फोरजों सम लानानै जों जोंनि गथ'फोरखौ गेलेनो थाखाय थुलुंगा होयो आरो गेलेनायाव नानै जों गावनि सोलोजों लोगोसे माखासे गोजौ थाखोआव जों जुदि जोलुरखौ गेलेहैनो हायोब्ला जों इउनाव सासे गोग्गो गेलेगिरि जानो हायो गेलेनायजोंबो जों बायदि सिना जों साख्रि मोननो हायो दा गेलेनायजोंनो माखासे जोंनि ओनसोलाव साख्रि मोन्नायबो दङ बेनिखायनो जों गेलेनायखौ नागारनो नाङा जाहाते बयबो गेलेनायाव बाहागो लायो आरबा गेलेनायखौ बयबो मदद होयो बेखौनो आरोबाव आंनि ओनसोलाव बे गेलेनायाव दासिमबो गेलेबाय थायो आरो गेलेनायानो जोंनि देहायारिखौ राफोद लाखिनायाव मदद होयो